साढ़े इंडिया दा फेमस खेल ऐ क्रिकेट क्रिकेट मिगी बड़ा स्हेई लगदा बड़ा शैल लगदा साढ़ा हर बच्चा बच्चा उसी खेढदा ऐ ते क्रिकेट दे बारै च बैसे साढ़े जिन्ने बी ग्राईं लोग न अग्गै पिच्छै जिन्ने बी लोग न गली सारे क्रिकेट जादै पसंद करदे न ते क्रिकेट दे बारै च थोह्ड़ा बहुत असेंगी प्लेयर बी बड़े अच्छे लगदे न जेह्ड़े साढ़े इंडिया आह्ले हैन जि'यां कपिल देव होरें वर्ल्ड कप जित्तेआ हा जां एम एस धोनी होरें हर किस्म दे कप होंदे रौंहदे जि'यां एशिया कप टी टवैंटी आईपीएल बगैरा अज्ज टी टेन बी चली पेदा थोह्ड़ा बहुत ते असेंगी जादै कशा जादै शैल इ'यै लगदा अपना क्रिकेट गै लगदा इं'या डोगरी च अस उसी बैट बॉल बी आक्खने आं ते कन्नै अस आपूं बी खेढने अपने बच्चें गी बी खढाने सारे खेढने

आईपीएल दे साढ़े लोग बड़े गै जादै दिखदे न नुहाड़े बड़े गै फैन लोग न हून जि'यां ओह् चला दी वन डे मैच चला दे न ओह्दे च सारियां टीमां न असेंगी अपनी टीम गै शैल लगदी जेह्की साढ़ी अपनी टीम ऐ इंडिया ते असेंगी उ'ऐ प्लेयर शैल लगदे जादै कशा जादै विराट कोहली एम एस धोनी हून धोनी होर चलो सन्यास लेई दे न सानूं धोनी असेंगी हून बी उंदी बड़ी याद औंदी जैलूं मैच शुरू होंदा तुआहीं दा रिषभ पंत बगैरा जां रोहित शर्मा चलो इस बारी शैल गै खेढा दे न इंडिया दे असेंगी सारे प्लेयर स्हेई लगदे न

क्रिकेट साढ़े तकरीबन लोग शैल गै खेढदे न निक्के बच्चे बड्डे कुदै असेंगी टैम मिलदा ते साढ़ी गेम गै इ'यै अस इ'यै खेढने